औ हेल' नै ओरैनो दंला बायो ए लायजागोन बियो सोरखौ सोरखौ ए औ ओरैनो थास्लाय स्लाय साम' खांख्राइफोर नाफोर एसे ए होनब्लाथ' थांनांगोन लायनांगोन हाय

औ लिजा ए लिजा खौ

औ होनब्लाय औ

औ औ ए ए थाखागोन आरो ओरै ओरै सारा सारा नास्राय खुन्था नास्राय खुन्थाबो मोनसिगोन ना फुवानफोरबो औ ना फावना औ

बिदिखौ खामानि फ्रिआव लायनानै जाखायाबा देनां गाइनाय फुनाय बोथोराव लायनो टाइम मोननाय नंखायालाय औ ओंखायनो थ' होनदां औ लायनोसै ओं ओं

ओं ओं बाय नानै जाब्लाथ' नोङो गोसोबायदि मोनजायाना एसेआवनो नोङो बिस टाका गाहाम औ

औ आरो औ दैआनो खाथिखा ओंखायनोथ' थांनांसिगोन लायनांसिगोन औ दसे गुरहैसै ओं साम'बो मोनबोबा लाबोफानोसै साम'खौबो गाबोन थोआबा लायदेर बावगोन ना साम'खौ औ ओं दानि बोथोरावथ' नों मैथा बांगालफ्राबो मुलिसो मुलिनि संथानसो बे सानदुं नांनाय मानाय आमाय मोननाय खारोना मैथा बांगालफ्रा जानांगौसो औ

जानांगौ होनबालाय बिदिनो खालामसै दा जाखांब्ला लायनोसै साम'खौ साम' एसे ना एसे औ औ आहाथ' जाखानाय ओंखाम जाखां खानाय औ ओं ओं ना गुरनायफ्राव ना गिदिर गाखोब्ला एरनाय मोनलाय लायोना एसेब्लाबो ओं ए औ दे लायनांगोन

औ

औ थालिर बिलाइ गोरलैआव हालदै एसे संख्रि एसे

औ ओं अरखिआव ओरै थालिर बिलाइखौल' एसे रोजा होदो बेलथाय बेलथाय मेदो आमफ्राय आराम ओंखाम गुदुंफोरजों बा जौ फिनाय एसे जौ फिनाय कापसे हाननानै औ जानो मोजां मोदोम लायोना बे माबाफ्रा ना फावना माबा मेनायफ्रा ओं

औ ए खोनाखांबाय ओं गोथाव खहाबो होनदोंथ' खहाब खागोन गोथावखाथार खोनाबानो जानो लुगैनायखा औ

ए ओं ओं ए आदानो बिदिनो मेयोदां ना बाजैआ ए ओं औ ओं दालाय नोंस्रालाय मैगं थाइगं गासिबो एसे एसे जानो आन्था आन्था न'आवनो दंखाजोबखायोना दालाय माखौ जानो गोसो औ ओं नङा बिखौ ओं बेखौ औ औ दे आं खिन्था हरसै होनब्लाय बिदिनो खालामसै ज' थांसै ओं औ दे होनब्लाय नायाथ' दा बायदिआव अखा माबा नालाय मोनखायो एसे जानो आन्था लायनोसै

दे होनब्लाय माबा दोनसैना बिदिब्ला थांसै औ दे औ